आंनि मोजां मोन्नाय संनाय खावनाया माने गासैबो माने मोनसेल' बुंनो आङो मोजां मोना मानो होनबा आं गासैखौबो माने मोजां मोनो संनो ओंख्रि जा फाजि जा माने गासैखौबो मोजां मोनो आं संनो आरो नख'रनिफ्राबो माने आंनि संनायखौ माने मोजां मोनो आरो जानो आं बेखौ गोग्गानो माने हायो मानो होनबा गासैबो माने आंनि संनायखौ मोजां मोनो जोङो लाइ बुङो लाइखौ जोङो माने अनला खारै जायो बिखौ आं माने जोबोद मोजां मोनो संनो लागि आरो माने जाथावनाबो खालामना होनो हायो आरो आं ओरै बोरैबिदि सङो ओरैबायदि सङो माने अनला खारैखौ जोंहा थालिर फस्लानि खारै दं बे थालिर फस्लानि खारैजोंहाय माने लाइ लाइखौहै माने रुदबना लायो रुदबना लाना लाइया जेब्ला रुयगोन होमबा आङो दैखौ होनिसै दैखौ होनानैहाय माइरंनि माइरंनि माबा देयो फिथा गुन्दै देयो फिथा गुन्दै होन्ना बुङो जोङो बे फिथा गुन्दैखौ देयो दायोलाय दिंखि माने गैला मिचिनावनो माने फिसियो बिखोहाै फिसिना लानानैहै मा खालामो जेब्ला दै होनानै गोदौबाय ओंख्रिया होमबा बिखौ आं होबाय आरो लोगोसे बि फिथा गुन्दै फिसिनायाव आङो जिरा जालुक इसे सामब्राम दावखि इसे आरो हाइजें इसे आरो फानलु थाइसे बेबायदि होयो होनानैहै बिखौ फिसियो फिसिना लानानै उनाव जे जेब्ला दैया माने गोदौगोन माने ओंख्रिया जेब्ला गोदौगोन होमबानियाबा आं बिखौ माने होयो बेवहाय होनानै जेला गोदौबाय थागोन गोदौबाय थागोन होनबानियाबा मा खालामो आङो जानाय थाव गोथांखौ बे गोदौबाय थानायाव इसे जुदि लुना होयोबा माने बियो फिस्ला जायो आरो फिस्ला जानानै माने जोबोद जानो गोथाव जायो जानाय थाव गोथांखौ माने इसे लुना होबा मोदोमनायाबो फैयो माने गोथाव जायो आरो फिस्ला जायो जोंनि गामियाव माने गोबाङानो माने रोङाखैमोन आं खायसे खायसे हिन्जावफोरखौ माने बेबायदि फोरोंदों माने फिथा गुन्दै मैगं संबा ओरै ओरै खालाम गोदौबाय थानाय समावहै इसे जानाय थाव लुना हो होमबानियाबा फिस्ला जानानै माने जानो गोथाव जायो होन्नानैहै आं खायसे खायसे हिन्जावफोरखौ फोरोंदों आरो बे जाब्रां बजाराव मोनो दानिया बे जाब्रांखौ जुदि थिखांनो समाव मेगङा जुदि थिगांनो जागोन होमबा बे जाब्रांखौहै अराव इसे सावलानानै जुदि देनानै जुदि बा आखाइजों मुरिनानैब्लाबो जुदि मेगङाव होयोब्ला बे मेगङा माने जोबोद जानो गोथाव जायो आरो आरो मोनसे मेगं दंबावो जोंनि गामियावहै माने ओंख्रिखौ माने मेगं होन्नानै बुङो बेखायनो ओंख्रि बुङाखै आङो मेगं होन्नानै बुंबाय थादों बे मेगंखौ माने आरो मोनसे दंबावो आंहा हा सबाइ हा सबाइ मेगंखौ माने आङो जोबोद संनो मोजां मोनो आरो बिखौ सोमनानैहै बिगुरखौ गारनानैबो संजायो आरो सोमा बालायनो जोङो इसे जुदि दिंखियावबा जोंनि बाथोन देग्रा थुबसियाव जुदि बिखौ एसे देख्रुबना लानानै जुदि सङोब्ला माने जोबोर मोजां जायो आरो जानो लागि माने सोमनानै माने संना जा संनानै माने बनायनाया इसे बेलेक जायो आरो सोमालासेनो जुदि दाइरेक्ट इसे दिंखियाव सुस्रुबनाबा थुबसियाव सुस्रुबनानै जुदि सङो बिनि माने थावनाया माने गुबुन जायो आरो माने गुबुन गुबुन जायो आरो बिनि थावनायाहाय बिदिनो हा सबाइनि संनाया बेबायदि माने हा सबाइखौ माने आं संनो जोबोर मोजां मोनो आरो आं आरो जानोबो मोजां मोनो माने संनोबो मोजां मोनो आरो लोगोसे आरो दाउ बेदर दाउ बेदरखौ माने आं संनो जोबोर मोजां मोनो दाउ बेदरखौ आं निजायैनो साफा खालामो निजायैनो गोदायो गोदानानैहै निजायैनो माने आं सङो आरो बेबायदि आं गोदानानैबो मोजां मोनो गुुबुननि गोदानायखौ आं माने मोजां मोना मानो होनब्ला माने बेदरनि माने जिथु साइस बिखौ माने गिदिर फिसा खालामबा आं मोजां मोना बिखायनो आङो निजायैनो माने निजायैनो गोदायो माने समानै गोदागोन गोदाखांनानै आं मा खालामो हालदै गोथां जानाय थाव गोथां आरो मस्ला इसे बायदिसिना मस्ला जि जि मस्ला होयो बेफोरखौ माने आङो मोजाङै माने गलायना लायो माने पेस्त खालामना लायो पेस्त खालामना लानानै दसे खोबना दोनो आङो दसे खोबना दोन्नानैहै बिनिफ्रायहै निहुरखौ देना लागोन आङो निहुरखौ देना लानानैहै मा खालामो थाव गुदुं थावखौ गुदुं खालामना लानानैहै निहुखौ होग्रोयो खिन्थु आं पियासखौ होआ पियासखो आङो मा खालामो पियास माने सामब्राम पियासखौनो होनो जोङो बिखायनो पियासखौ मा खालामो बेदरजोंनो माने गलायखायो बेदरजों गलायनानैहै लोगोसे माने बेदरदों होफानानै एवफायो निहुखौ निहुरखौ गोजा माने आङो थाव गुदुंङाव होना लाग्रोयो बेबायदि बिदि खालामनानै माने एकदम माने गिबियाव माने अरखौ माने एसे गोबाङै होनानै माने एवगोन आङो

होमबानियाबासो आङो दैखौहै इसे इसे सारस्रिनानै आरो दसे एवबोयो दसे एवबोनानै जेला आरो गोजासिन माने मोजाङै फ्राय जागोन होमबानियाबा आङो दैखो होनानैहै दसे खोबना नै ओमफ्राय दिखांनानै दोनहरनोसै आरो अमा अमाखौबो बेबायदिनो अमाखौबो आङो जोबोद मोजां मोनो संनो अमाखौबो संनो माने जोबोर मोजां मोनो मानो होनब्ला अमाखौ जानोबो मोजां मोनो संनोबो मोजां मोनो अमायाबो बेबायदिनो गिबियावनो आं अमाखौ मा खालामो दाउ बेदर संनाय बायदिनो निहुर निहुरखौ थाव गुदुङाव होना लाग्रोनानैहे एवग्रोगोन बेयावहाय आङो मस्ला मस्लि जेबो होथ'वा अमा बेदर एवग्रोनायावहै जेबो होथ'वालासेनो आङो अमाखो एवै एवै एवै एवै मा खालामो गोजा खालामना लाग्रोयो आं मस्ला मस्लि रं सं जेबबो होआलासेनो आङो गोजजा खालामना लाग्रोनानैसो लासै लासै लासै लासै अरखौ फिसा खालामनानैहै बेवहाय आङो जेखुनु रं जा माने रं माने हालदै जा जिरा जा जिखुनु मस्ला मस्लिखौहै होगोन आरो लासैखिया होनानैहे दसे अरखौ फिसा खालामनानै ओमफ्राय एवबाय थानोसै एवबाय थानोसै जेला बे मस्ला रंफोरा नांजोबगोन अब्ला दैखौ होगोन बेबायदिहै आं सङो संनानै जानो गोथाव मोनो आरो बेबायदि बेयावबो आङो जाब्रां इसे होयो जाब्रां होबा माने सालायाव सालायाव ज्रेम ज्रेम होबा माने मोजां मोनो आरो बेबायदि बिदिनो आंनि संनाय बहुद माने मोजां मोन्नाय संनाय दं आं बोरमा बेदरखौबो संनानै जोबोर मोजां मोनो बोरमा बेदरखौबो माने जोबोर मोजाङै सङो आङो बहुद टाइम नांगौ आरो बोरमा बेदरा संनायावहै बेबायदि आरो जोंनि बर'नि जाग्रा दङ साम' साम'खौबो आं जोबोर मोजां मोनो संनो साम' संनायनिबो मोन्नैसो नियम दङ जिखुनु माने संबा माने थावनाय फैया साम'आहै साम'खौ मोजांखे माने सुना लानानैहै मा खालामो थाव होआलासेनो माने खेराहि खेराहियाव होनानैहे माने माने खेराहि माने गोजा माने थाव होआ जेबो होआ लासेनो खेराहियाव होना माने रुस्रबना लानाय बायदि खालामो बेखौ खेराहियाव होनाय लोगो लोगोनो माने जोबा गोबां दै ओंखारो बे दैया रानजासिम माने साम'खौ माने एवफ्रागोन आङो एवफ्रायै एवफ्रायै जेब्ला दैया रान्नानै फ्र फ्र फ्रे फ्रे फ्रे फ्रे होन्नानै बेरो बेरबानो होमबा नों मिथिखा बियो फ्राय जाबोदो होमबानियाबा नोङो दिखां दिखांनानै खेराहिखौ चेन्ज खालामनानैहे बेवहाय पियास बायदिसिना होनानै रेदि खालामदो लोगोसे आरो हा सबाइजों हा सबाइजोंसो सङोथ' बिखौ हा सबाइखौ आं आगोलावनो रुना लाखाबाय रुना लाखानानैहे मा खालामो जेला बै रुनाया जाबाय साम'आ रुनाया जाबाय अब्ला मा आङो थावावहै साम'खौ होग्रोगोन होनानै दसे माने एरनानैहै उनाव बै हा सबाइ रुनानै दोन्नायखौहे बियावहाय माने लुनानै होसिगोन आरो लुनानै होनाय लोगो लोगोनो नों बायदिसिना मा होनो गोसो नोंनि बायदिसिना मा बुङो बेखौ बर'वाव आं मिथिला थेसफाद बुङो बेफोरखौबो होजायो आरो जोंनि न'वाव थायो खासि दिरा मस्ला होनो बिखौबो बर'वाव मा होनो आं मिथिला खिन्थु जों खासि दिरा मस्लाखोनो होनो बेखौबो होबा माने जोबोद माने थावनाया फैयो आरो मोदोमनाय फैयो बेबायदि बेबायदिनो संनाय खावनायाव माने जोबोद माने मोजां मोनो आं संनाय खावनायखौ आरो बायदिसिना दंबोयो संनाय खावनाय माने मोजां मोन्नाय आंनि माने माने संनाय खावनायाव आं माने जोबोद माने मोजां मोनो आरो बायदिसिना गुबुन गुबुन माने संनायाव आं माने बिराद मोजां मोनो जिखुनु बुस्थुफोरखौ माने गुबुनखौ जाहोनो गोथाव जाहोनो माने इन्टारेस्त आंनाव दङो माने गोथाव जादों होनब्ला जोबोद मोजां मोनो बिखायनो माने मोजां मोजां संनो माने नाजायो आङो बेबायदि मटर पनिर मटर पनिरखौबो आङो माने जोबोद मोजाङै संनो नाजायो जाय आंनि आखाइनिफ्राय मोनजादों बिसोर माने गोथाव मोनजानायखौनो होनो बेबायदि आरो जेखुनु जों दा हिन्जावफ्रा आयजोफ्रा माने पार्टि जायो जानुवारि बा मागो दमासि बिफोराव माने आंनि संनाया माने गोथाव जायो होन्नानैहे माने गुबुनखौ संङाब्लाबो दाउ बेदर बा बोरमा बेदर अमा बेदर बेफोरबायदिबा माने आंखौ संनो होयो आरो बेबायदि आंबो माने संनानै मोजां मोनो आरो गोथावसिन संना होनो मोनबाथ' आरो मोजां आर गुबुनखौ बिदिनो गोथाव गोथाव जाहोनो माने आङो जोबोद मोजां मोनो आरो बिखायनो आं माने संनाय खावनायाव माने जोबोद इन्टारेस्त माने संनानै मोजां मोनो बेबायदि आरो